घरके खानामे हम खाना बनबै छी भात दालि सब्जी पापड़ हमर धियापुता सबके चीप्स बढ़िया लागैए चीप्सो छानै छी चरौरी बढ़िया लागैए सेहो हम छानै छी रोज दुपहरके खानामे भात दालि सब्जी सब चरौरी पापड़ दालि दालि भात चोखा हमरा लड़काकऽ बहुत नीक लागैए से बनाबै छी रातिके खाना रातिके खानामे सोहारी बनबै छी तरकारी बनबै छी कभी कटहरोक तरकारी बनाबै छी कभी सागे बनाबै छी कभी सजमनि फड़ैए सेहो बनाबै छी आर हमर लड़काके कटहरक तरकारी नै नीक लागैए हम ओकरा ले भुजिया बनाबै छी आलूक भुजिया रोज ओकरा ले बनबय पड़ैए आ अपना सब ले कटहरके तरकारी बनाय लै छी साग बनाय लै छी सजमनि येए सेहो बनाय छी झीङ्गा फड़ैए झीङ्गोके तरकारी बनाय छी आ सोहारी बनाय छी अइ तरहे हम खाना बनाके रातिकऽ खाइ छी आ दिनके चावल दाल सब्जी रोटी पापड़ चरौरी चीप्स सजमनि ई सब बनायकऽ दिनके खाना खाइ छी और अइ तरहे अपन गुजर करै छी